भाॻवत पुराण रोज़ पढ़ंदी आहियां हिकु दफ़े भाॻवत पुराण में कृष्ण जी लीलाउनि जो ज़िक्र थी रहियो हुयो उनमें हिक अहिड़ी कथा निकिती जंहिं मूंखे रुआणे छॾियो जॾहिं उधव खे कृष्ण मोकिलियो कि वञ तूं यशोदा मैया ऐं नंदलाल सां मिली अचु उधव निकितो जॾहिं उते पहुतो उन गांव में पहुचण खां पोइ हुन कंहिंखां पुछियो कि मूंखे नंद बाबा जो ऐं यशोदा जो घरु त ॾेखारु चईं मां तोखे छा ॾेखारियां जंहिं घरु मां नदी वहंदी हुजे तूं पहुची वञ उहो अथई यशोदा ऐं नंद बाबा जो घरु हीउ हलंदो हलंदो हलंदो आहियो ॾिठईं त हिक घर मां नदी वही रही आहे चईं पक ई पक हीउ नंद बाबा ऐं यशोदा जो घरु आहे हीअं हुन में पहुतो ॾिठईं त नंद बाबा त हिक थम्भे सां भाकुरु पाए करे कान्हा कान्हा कान्हा करे रोई रहियो आहे पर अॻिया वियो त यशोदा मैया रोई रही आहे जेके हुन जी अख़िनि मां ॻोढ़ा निकिरी रहिया आहिनि उहे नदीअ जो रूप धारे करे ॿाहिरि निकिरी रहिया आहिनि उन वक़्तु मूंखे एतिरो रोयणु अची वियो मुंहिंजी बि हिकु धीअ परदेस में रहंदी आहे मूंखे उनजी यादि ईंदी आहे मां उनखे कान्हा चवंदी आहियां उहा मूंखे यशो मैया चवंदी आहे इहो पढ़ंदे पढ़ंदे मूंखे तमामु गलो भरिजी आहियो मुंहिंजी संगत मूंखा पुछणु लॻी दीदी क्या हुआ क्यों रो रहे हो ऐं उन्हनि मूंखे यकदमि पाणीअ जो गिलासु ॾिनो मगरि मुंहिंजा आसूं उन ॿार खे याद करे वहणु लॻा हुआ छो त मां बि यशो मैया आहियां ऐं यशो मैया खे कृष्ण जे विछिड़णु जो एतिरो त दुखु हुओ जो उन जा आसूं नदी बणाए रहिया हुआ इहा ॻाल्हि हिकु सची वार्ता आहे